میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گی میرا نام توقیرن ہے میں ہم چھ بہنیں ہیں اور میری جو چار بہنیں ہیں وہ میرڈ ہیں اور دو بہنیں جو ہیں وہ ان میرڈ ہیں ہمارا ایک بھائی ہے اور میں میری شادی جو ہے وہ بیس سال کی عمر میں ہوگئی تھی اور میں ایک نیوکلیئر فیملی میں رہتی ہوں جس میں میں میرے ہسبینڈ اور میرے بچے ہیں میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے میں نے اپنی میں اپنی تعلیم کے بارے میں بتاؤں تو میں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ جامعہ کالج سے مکمل کی تھی اور اپنی اسکولنگ جو وہ رابعہ اسکول سے کی تھی مجھے کھانا بنانے کا شوق ہے میں طرح طرح کی ڈشیز ٹرائی کرتی رہتی ہوں مجھے کھانا بنانا بہت پسند ہے